हेलो

ठीक ठीक है अपना बताइए अपना बताइए हाँ अबकी बार तो खेत में आलू लगाए थे इतना आलू अच्छा होबे नहीं किया अरे पाँच मन का एक कट्ठा है दरना तो चाहिए ज़्यादा उतनी मेहनतो किए दरबे नहीं किया कौन बीज दिए थे ओहो जब अपना खाने के लिए लगाते तो अच्छा बीज ना देते मूँग भी तोड़कर लाए हैं अभी तैयारी नहीं किए वह तैयारी करेंगे कैसा दर दर के दरता है नहीं दरता है हाँ अढ़ाई मन का कट्ठा है मक्का भी ठीके हुआ अच्छी उपज़ हुई हम अभी मूँग तोड़ते हैं मूँग कितना होता है नहीं होता है अभी तैयार नहीं किए हैं जब करेंगे तब ना पता चलेगा कितना है होगा बारिशो का तो टाइम हो गया जाते हैं जन सब करेंगे जाएँगे तोड़ने के लिए हाँ दिए हैं दवाई आजकल तो दवाइए दारू से मूँग होता है नहीं देंगे तो कुछ थोड़ो होगा लेकिन आज हाँ नहीं लगा अच्छे है अबकी बार हाँ देखते हैं कैसा होता है होना तो चाहिए ज़्यादा और ज़्यादा होता है कि कम

अच्छा बीज दीजिएगा तो अच्छी उपज़ होगी अबकी बार अच्छे धान लगाएँगे जो दरेगा वही बीज दीजिएगा जो अच्छा बीज दीजिएगा तब ना अच्छा होगा तब ना सब परिवार मिलकर खाएँगे नहीं दरेगा तो कैसे खाएँगे आजकल कितना महँगा है सबकुछ अच्छा बीज दीजिएगा तब ना अच्छा दरेगा धान भी आ रहा है तीन मन का एक कट्ठा आना चाहिए नहीं एक्के बार तोड़े हैं एक बार तोड़े तैयारियो नहीं किए हाँ देखते हैं कितना होता है अच्छा बीज दीजिएगा धान का अच्छा फ़सल लगाएँगे तब ना अच्छा होगा